हेल' औ अनसाय बर'ना ओइ नोंनि गस्ला पार्सेल फैदोंमोन आमफाय दा नोङो लांफैनो हागोनना हाया अ एड्रेस कड अ सोलायबायब्लाथ' हैनांसिगोन ओरैनो खय किल'मिटारसो जागोन फन्द्र किल'मिटार दस किल'मिटार आमफाय नों लकेसन खोन्थाहरनो हागोनना अ

अ अ लोक्षि बाजारनिफ्राय दावधारा थांहांबाय दावथारानि खोलाहा ओरैनो मा गामि खोनायै गामिनि नामखौ मोनदांनायखाय आं होमब्ला गंसे नोंबो फैदो आंबो थांगासिनो आं ओरैनो फिभटिन मिनिटसोनि गेजेराव मोनहैगोन आमफाय आं मोहैब्लाथाय खनसे फन खालायबावसै मा दखानाव दोननांगौ दे होमब्ला आं थांगासिनो